जोंनि जायगायाव बिथिंलाय जोंनि गामियावनो सानजाहा गोग्लैयो मोनसे दंग दङ बियावहाय खासेव थायो आरो माबा ना मागुर गिदिर गिदिर उजान जानाय खावै ना उजान जानाय मोनगोन दा बैसागु मासआव बेयाव गुरोमोन बिराद मोनोमोन सिंगि ना गिदिर गिदिर दा गैला बैबो माबानानै फिसा फिसा जालांबाय नायाबो सिगां गिदिर गिदिर थिखसि खालामनो होन्ना जारि हमनानै लाबोबाय हमखांना जिगायनाय दोन्नानै एकमा जाबाय जिमुरु सिगां बियो समावहा आंनि गथ' फिसा सासे सैमा अरनानैहाय नाखौ खुगा बालिनानै बालिनानै सब मालायनियाव हमना हरजोब्बाय आं मोनजाथारासै बोसोरसे बिदि गिदिर गिदिर मागुर ना गोलाव गोलाव ओयथिं सानजाहा गोलैथिं गोलै दि गार' गामिथिं गोलै बोहैलाङो बे दंगआ आरो गोदो बेयाव मरायबो दंमोन खानदि खुमुरि दंमोन गोदान गोदान बासोन थौ दोरसि गोदो बिदिनो दिहुन्ना होयोमोन जोंनि बे बाब्लित बे गामियावहाय फदखा जबानो गय जरा फाथै जरा बावनानै दोनहैबानो नो बे सावहरनायाव गोदान गोदान दिहुन्ना होयोमोन हरोमोननो बे गामियावहाय दायो लायै लायै लायैहाय लाबोयै लाबोयै लाबोनानै ओइ हदायखालिनो दैबुगुलि मोजां खालामना होआसै सुवाबानो हदायबायनाय बिनि कारन बे लहरा दोख्सिफोरखौ होलियानो दानिया बिदि होना खोनाफैदों हाय आबौ आबै मुवा बिहावफोरा बिखुनजोफ्रा खिन्थादोमोन खोनाफैदोंमोनरा बेबायदि होन्नानै जों आरो खोब खोनासंबाय आगोलो बिदि बुंनायखाय बिदि मोनोमोन साव दिग्सि मोनोमोन गोदान गोदान खांसिफोर बिदि होना होयोमोन बासोन सुवाबानो होनाय खारनाव दा मोनलिया हेन थेन लोगोफोरजोंबो खोनाबोदों खोनाफैदोंरा हाबा जादा नहा बिदिनो खैना गोदान जानानै खिथानायखौनो खोब खोनासंबाय थाबायरा जों ओरै खैना गोदान जानानै